हाँ मैं प्रम प्रागत तरीके से कागज पर लिखना पसंद करता हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कहना है कि लिखने से हेंड राइटिंग जो है हाथ की जो लेखा हाथ से जो लिखा हुआ होता है कागज पर रोज प्रेक्टिस करें रोज लिखें एक पेज तो वो लिखने से जो कि हेंड राइटिंग अच्छी होती है और पहले भी पहले भी इस्कूलों में सब्जेक्ट जो कंप्लीट कराई जाती थी ब्लू पेन और ब्लैक पेन से कराई जाती थी और होम वर्क दिया जाता था तो घर से कर के लाने के लिए दिया जाता था घर से करके लाने के लिए बोला जाता था तो ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करने के लिए कहा जा रहा था कहा जा रहा था क्योंकि हम लोग लिखते पढ़ते हैं साइन करते हैं तभी तो हमको प्रेक्टिस होता है कि कैसे लिखा जाता है कैसे पढ़ा जाता है कैसे हेंड राइटिंग बनाई जाती है अपनी इमेज बनाई जाता है पेंटिंग की जाती है ब्रस ब्रस से पेंटिंग की जाती है ड्रॉइंग वगैरह कलर्स करना तो हाथ की हाथ में गुण होता है एक अच्छी सी गुण प्राप्त होती है और अब तो ये जब से करोना काल दो हज़ार उन्नीस में कोरोना काल लगा तो सभी कॉलेज इस्कूल कोचिंग सब बंद हो गया था उसी टाइम से हिंदुस्तान में इंडिया में ये चीज़ आ गया ऑनलाइन सिस्टम ऑनलाइन इश्टडी का ऑनलाइन इश्टडी करने का सिस्टम आ गया उसी समय से अब तो इक्ज़ाम भी ऑनलाइन होता है ओर घर पर पढ़ा कोचिंग का भी जो फ़ी होता है ऑनलाइन पेमेंट होता है फ़ीस ऑनलाइन पेमेंट होता हैं ऑनलाइन इश्टडी भी होती है ऑनलाइन चेटिंग भी होती हैं ऑनलाइन रिटन भी होता है और जो भी हम लोग का सब्जेक्ट होता है ये सब ऑनलाइन चेकअप भी होता है तो ऑनलाइन का जमाना थोड़ा ऑनलाइन उसका सिस्टम आ गया है तो ज़्यादातर चेटिंग चेटिंग वगैरह जो करते हैं हाल ही से सब बदल गया है ये पिछले दो तीन साल से ऐसा हो गया है कि चेटिंग वेटिंग के करते रहते हैं तो उसमें भी उसमें भी दिया जाता हे कि चेटिंग आप किस ढंग से करते हैं किस लेवल पर करते हैं किस स्थाई रूप से करते हैं आप उस उसका भी मनोविज्ञान के हिसाब से ऊ जितने उसका भी मनो विज्ञान के हिसाब से मानसिक तना मानसिक जो कि विकास होता है पर पर राइटिंग उसका हेंड राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है तो वो बट ऑनलाइन में एक फायदा ये है कि हम जो चीज नही समझ पाते हैं उसको रिपीट एने रिपीट अगेन बार बार कर लेते हैं और कॉलेज और कुल इस्कूल और क्लास में ऐसा होता था कि सर एक बच्चे के लिए कोई भी सर एक बच्चे के लिए बार बार वो चीज नहीं समझा सकते हैं न बता सकते हैं न लिख अगर जैसे एक दिन इस्कूल छूट गया अगर किसी कारणवश एक दिन इस्कूल छूट गया जो चीज बच्चों को बता दिया जाएगा क्लास में लिखा दिया जाएगा पढ़ा दिया जाएगा तो वो चीज वो आपके लिए इस्पेसल नहीं किया जाएगा अब अब अगर जाएंगे तो किसी बच्चे से सब्जेट सब्जेक्ट लेंगे तभी उसको घर पर आ कर कंप्लीट कर पाएंगे और ऑनलाइन ऐसा सिस्टम है कि आपको पी डी एफ़ फ़ाइल सेंड कर दिया जाएगा अगर आप उस दिन नही भी इश्टडी कर पाए तो कोई बात नही नेक्स्ट डे उसको कर सकते हैं वो आपकी पी डी एफ़ फ़ाइलें पी डी एफ़ फ़ाइल डाकुमेंट में पड़ा रहेगा वो कहीं जाएगा नहीं आप उसका कभी भी यूज़ कर सकते हैं तो शिक्षा के स्तर शिक्षा के नीति भी बढ़ रही है और हमारे पढ़ने लिखने का ढंग भी अब पहले से सुधार पहले से अच्छा हो रहा है यही सब बाते हैं